हँ हेलो नमस्कार नमस्कार कहिए क्या सब चल रहा है अकाउंट का काम हाँ बोलिए हँ हँ हँ बाजू हँ हँ हँ हमर जे कारोबार यए ने कारोबार अहाँके विशाल कारोबार यए बुझलियै ने एकाउंटके सारा भी काम देने छियै अहाँकेँ ओ काम किएक नहि केलियै बहुत सारा काम देने छियै अहाँकेँ एकाउंटके लिए हँ तऽ पूरा फाइलसभ चेक कए कऽ चेक कए कऽ हमरा विधिवत जे छै सारा हिसाब झाड़ी से छै पाँच करोड़के ट्रांजेक्शन जे यए ओकर फाइल तैयार करू बुझलियै हँ आओर जे दूसरा फाइल जे देने रही ई प् पच्चीस लाखवला छब्बीस लाखवला ओ ओ फाइलके अहाँ सारा अथी कए देबै किएकि हमरा पूरा हिसाब दिअ पड़ै छै ने आ आगाँमे भी हम तऽ एतेक कारोबार करै छियै लेकिन कारोबार फेर हमहूँ हिसाब राखै छियै ने एतेक जवाबदेही तऽ हँ बाजू लोन हँ हँ लोन भए जेतै किएक ने अहाँ कारबार करबै तऽ किएक ने हेतै हँ हँ हँ सभ सारा भए जेतै ओहिमे जे अभी टाइम लागतै लेकिन हमर जे कारोबार छै पूरा खाता बहीके लेखा जोखा तऽ अहीँ ने करै छियै कारोबारके तऽ अकाउंट अकाउंटरके काम की हम किएक रखलियैए सारा काम अहाँ करबै चार्टर अकाउंडेन्टके इएह काम छियै जे हमर कोनो हिसाब गड़बड़ नहि हुए हँ हिसाब झाड़ी पूरा पेपर अप टू डेट हमरा चाही कारोबार हमर बहुत लम्बा चौड़ा अइ छै ने हँ हँ हँ तऽ हम चेक कर करवा लेबै पी ए सँ बुझलियै ठीक छै तब ठीक छै